ग्रामीण लोगों के लिए कानूनी सेवाओं में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं कानून को अच्छे तरीके से जानते नहीं है वो संविधान को अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं जब वो किसी भी मुकदमे को लेकर कर के किसी भी केस को लेकर के वकील के पास जाते है तो वकील अपने हिसाब से उनको घुमाता है क्योंकि उसको भी पता होता है इस ग्रामीण व्यक्ति को ना तो संविधान के बारे में पता है ना आई पी सी के बारे में ना कोई धारा के बारे में पता है इसके इसको कुछ नहीं पता है तो जिस प्रकार से जिस तरीके से मैं उसको बोलूँगा वो मान जाएगा तो इस सारी चीज़ों की वजह से ग्रामीण लोगों को बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती है वह दूसरे के सहारे रहना पड़ता है किसी बात को समझने के लिए किसी बात को बोलने के लिए तो वकील इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं वकील से होती है लोगों को और थाना की बात करें तो थाना में भी बहुत सारी समस्याएं होती है जो दरोगा होता है या फिर इंस्पेक्टर होता है वो किसी तरीके से किसी भी परिजन को या फिर किसी भी ग्रामीण लोगों को हड़का देता है किसी भी ग्रामीण लोगों को धमका देता है क्योंकि किसी बेवजह ही अगर किसी पक्ष की गलती नहीं भी है अगर वो बेचारा ग्रामीण है गरीब है पढ़ा लिखा नहीं है तो उनको लोग धमका देते हैं उनको दबा दिया जाता है क्योंकि उसको पता है की ना इसको कोई आई पी सी की कोई धारा पता है ना कोई संविधान पता है ना इसको कोई अपना अधिकार पता है तो उसको वहाँ पे प्रताड़ना मिलती है और कचहरी की बात करें तो यही चीज़ें कचहरी में होती है कचहरी में भी ग्रामीण लोगों को कुछ पता नहीं होता कचहरी में काम कैसे होता है और कैसे केस चलता है कैसे मुकद्दमा चलता है कैसे डी एम के यहाँ काम होता है सॉरी कैसे एस डी एम के यहाँ कैसे जज के यहाँ काम होता है ये सब चीज़ें पता नहीं होती हैं तो वो क्या करते है वकील को पकड़ते हैं एक मेडीएटर होता है वकील वकील को पकड़ते हैं तो वकील के पास जाते हैं तो तो वकील से अपनी बात रखते हैं कि सर ऐसी बात है ऐसा ऐसा केस है ऐसा समस्या हो गई है हमारे साथ तो वो क्या करता हैं वकील पैसे लेता है और इनसे केस फाइल करवाता है तो केस फाइल करने का फाइल बनाने का भी पैसा लेता है ठीक है तो वो क्या करते हैं ग्रामीण जो होते हैं किसी तरीके से देते ही हैं और ऐसा ही नहीं केवल एक ही बार पैसा दें वकील माँगता है बार बार वकील पैसा माँगता है जानता है कि एक इनको ग्रामीण जो है इनको कुछ पता है नहीं किसी भी बहाने किसी भी तरीके से आज जज को पैसा देना है आज टाइप वो जो टाइपिस्ट है उसको पैसा देना है ऐसे करना है वैसे करना है इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को वकील जो है ग्रामीण को बताता है और ग्रामीण जो व्यक्ति है उसका काम भी नहीं हो पाता और उसको पैसे की भी हानि होती है समय की भी हानि होती है तो उस व्यक्ति को बहुत सारी समस्याएं इस वजह से झेलनी पड़ती हैं